बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में जैसे ले लीजिए थ्री इडियट्स की आमिर खान की मूवी जिसमें आमिर खान ने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ जाने के बाद दोस्त बनाएँ तीन दोस्त थे तीनों ने मिल के काफी मेहनत किया काफी इंजॉय किया काफी मौज मस्ती किए और उसके बाद वह अपने मुकाम पर पहुँचे तो देखा जाए तो जैसे कि वह इंजीनियरिंग करने गए थे कॉलेज में लेकिन उनका इंटरेस्ट कुछ और में था लेकिन बात करें जैसे कि उनके दोस्तों की तो वो लोग का भी कहीं और ही सोच था लेकिन उनके माता पिता ने उनको जबरदस्ती कॉलेज में दाखिला दिलाया भेजा पढ़ने के लिए लेकिन आखिर में देखते हैं हम लोग बॉलीवुड फिल्म में कि कुछ और ही होता है तो उससे हम लोग काफी प्रभावित होते हैं काफी कुछ सीखने को मिलती है तो देखा हमने उसमें काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे बात करें फैशन की तो फॉर्मल शूज़ शर्ट पैंट काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे हमने भी ट्राई किया हमने भी पहना काफी हिट हुई थी फिल्में बात करें टॉलीवुड की तो टॉलीवुड में देखे हैं एक मूवी जिसका नाम तो नहीं याद है बट मूवी से हमें सीख मिला था कि मेहनत करते रहने हैं हार नहीं मानना है सफल जरूर होंगे तो हमने उस फिल्म में फिल्म को देखकर हमने उसका भी फैशन कॉपी किया उस फिल्म का भी जो ड्रेस कोड था उसको यूज़ किया हमने